योगा करण सां पंहिंजे मन खे शांति मिले थी ऐं पाण पंहिंजे मन तन खे स्वस्थ रखी सघूं था ऐं पाण ॿाहिरि बाग़ु बग़ीचनि में वञी करे योगा करे सघूं था जंहिं सां पंहिंजो स्वास्थ्य ठीकु रहे ऐं ॿाहिरि जो वातावरणु बि पंहिंजे स्वास्थ्य लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद रहंदो आहे ऐं योगा करण लाइ पाण वीह टीह मिंट बि योगा करे सघूं था जंहिं सां पंहिंजो शरीरु बि ठीकु थी सघे थो ऐं योगा में पाण मैडिटेशन बि करे सघूं था ऐं हिन सां मानसिक ऐं शारीरिक तनाव दूरु थिए थो ऐं शांति मिले थी आराम मिले थो ऐं हीउ योगा पाण जे शरीर लाइ तन लाइ मन लाइ घणे ई फ़ाइदेमंद आहिनि योगा सां शरीर जी थकान दूर थिए थी ऐं रोज़ु नियम सां योगा करण सां शरीरु ठीकु रहे थो ऐं मनु चुस्तु रहे थो